वैसे तो हमारे जिले में बहुत सारे मंदिर हैं एवं गिरजाघर हैं मस्जिदें हैं जहाँ पर सांस्कृतिक परंपराएं त्यौहार समुदाय पर समुदाय के लोग आते हैं एवं अपने धार्मिक श्रद्धा के द्वारा अपनी आस्था से भगवानों की पूजा करते हैं वैसे तो हमारे जिले में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि हमारे इधर जो पोले का त्यौहार है काफ़ी ज़्यादा चर्चित एवं प्रसिद्ध माना जाता है पोला के त्यौहार जैसे ही पोला का त्यौहार आता है व्यक्तियों में एक अजीब सी उसके प्रति जिज्ञासा एवं उत्साह उत्साह हमें देखने को मिलता है व्यक्ति में पोले के त्यौहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है वह शुरू से ही पोले के त्यौहार आने के चार दिन पहले से ही तैयारी में जुट जाता है ताकि त्यौहारों में किसी भी प्रकार के कोई समस्या का सामना उसे ना करना पड़े और वह आसानी से ही उस पोला त्यौहार का आनंद ले सके पोला त्यौहार लोगों को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करता है पोले में हम अलग अलग रंग के कुछ न कुछ मनोरंजन दिलचस्प स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं बनवाते हैं यह व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है यह पोला का त्यौहार खासतौर पर हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में लोग अधिकांशतः यही मनाना मनाते हैं और खूब रुचि के साथ मनाते हैं